हा मां नन्ढे हूंदे कां ही फाल्तू सामाननि सां कुझु न कुझु ठाहींदी रहंदी आहियां जीअं मिठाई जे बक्सनि सां सजावट जा सामान ठाहिणा थिया ऐं मां मिटीअ जे सां गणेश जी चतुर्थी लाइ गणेश भॻवान जी मूर्ती ठाहींदी आहियां छो करे त बज़ारुनि में जेकी मूर्ती मिलंदी आहिनि उहे पेरिस सां ठहियलु हूंदियूं आहिनि ऐं उहे पाणीअ में बि घुलंदी न आहिनि पर जेकी मिटी जा मूर्ती ठहियलु हूंदी आहिनि उन्हनि खे असां ग़मले में ई लॻाए सघूं था ऐं मां घरनि में पुराणियूं मूर्तियुनि सां ऐं पुराणे काग़ज़नि सां मां घर में काॻड़नि सां सजावट जा सामान ठाहे करे पंहिंजे घर जी दीवारुनि में बि लॻाईंदी आहियां